हलो

जय झूलेलाल हा अंकल तव्हां पूरण किराना स्टोर मां था ॻाल्हायो हा उहा ई मूंखे न चांवर खपंदा हुआ तव्हां जी दुकान ते कहिड़ा कहिड़ा चांवर अथव मूंखे सुठा चांवर खपनि अच्छा उन्हनि जो अघु छा छा आहे अच्छा मूंखे हिकु त बासमती चांवर खपंदा हुआ बासमती चांवरनि जो अगरि तव्हां सही अघु लॻायो त छा लॻंदो लास्ट में अघु मूंखे भइया ॾह किलो खपनि त हुन जो छा अघु लॻाईंदा तव्हां

त ईअं कयां कि मां तव्हां जी दुकान ते अचां पंहिंजे पुट खे वठी करे पोइ हुते हिकु बार छा छा सभु हर तरह जा चांवर उन्हनि जी बिंस ॾेखारे छॾिजो कि कहिड़ा कहिड़ा आहिनि कान कि कहिड़ा आहिनि त हुते छा अचण सां वैरायटियूं ॾिसंदासीं

उन हिसाब सां उहे जेके सम्झि में आहिया त उहे हम्म ऐं अच्छा त मां चयुमि पिए दावत चावरनि में छा अघु आहे हुन खे छा अघु ॿुधायो अच्छा त हुन में हुन में छा फ़र्क आहे बासमती अच्छा अच्छा अच्छा ऐं हुन खा हू इंडिया गेट वारा अच्छा अच्छा त भइया मां ईअं थी चयां सुभाणे तव्हां जी दुकान ते ईंदीसांव पोइ तव्हां मूंखे ॾेखारिजो हा मां ॾींहं जो करीब टी खनि अची थी वञा भले कोई दिक़त थोरी न आहे अच्छा अच्छा अच्छा हलो ठीकु आहे न मां अची वेंदसि जय झूलेलाल